ग्रांऽ बिच्च जाना होऐ टैम्मै दियां गड्डियां नीं मिलदियां होर रोड इन्ना गंदा होंदा ऐ कि खड्ढे खड्ढे हुंदे इन्ने ज्यादा जिस टाईम होऐ टाईम दियां गडिडयां अन्नी चलदियां हैन ते रोड दी कंडीशन बहोत बहोत खराब ऐ इड्डे बड्डे बड्डे खड्ढे पेई गेदे होर असें जाने कन्नै बड़ी मुश्किल आंदी ऐ अगर कुतै जाना होऐ ते कुतै जाना होऐ फेर बड़ी देर वेट करना पौंदा ओह् बी फ्ही टाईम दा नी बंदा पुज्जदा बड़ी मुश्किल होंदी जाने गी बड़ी ज्यादा मुश्किल होंदी कुतै टाईम दा नीं मतलब कुतै जाना होऐ ते टाईम दा अन्नी पुज्जी सकदा बंदा लेट होई जंदा फ्ही ग्रांऽ बड़ी घट्ट मैटाडोरां बी बड़ियां घट्ट चलदियां ओह्दी वजह कन्नै बहोत ही ज्यादा मुश्किल आंदी ऐ एह्दी वजह ने रोड़ स्हेई होने दे बैकवर्ड एरिया इन्नी खराब हालत ऐ रोड़ै दी कि बड़ी ज्यादा एह्दे वास्तै रोड बी स्हेई होने चाही दे होर गड्डियां बी ठीक टैम्मै दियां जेह्ड़ा टाईम होऐ उस टैम दियां चलना चाहिदियां